हेलो नमस्ते हमारा दुकान का नाम अशोक कुमार कहाँ से बोला ही आए कहाँ बगलेम थेया बलिया आइए ना बलिया खरीदने के लिए यही पटेल चोक का बगल में राजरूह धा की दुकान है सोना सोना थे चौंसठ रुपया भरी आप किसी से पता कर लीजिए चौंसठ रुपये भरी है सोना कुछ कम क्या करें आप ही बताइए हम तो चौंसठ बोले पचास हम चौंसठ खरीदे हैं हमारा हम खरीद के चौसटे लाए तो आपको पचास कैसे दें बोलिए तो पहले

कितना लीजिएगा सोना एक भरी क्या फिर क्या चीज़ लीजिएगा झुमका और टीका चाँदी कैसे है वह वही क्या चीज़ लीजिएगा चाँदी कुछ सोना पहले बताइए ना कितना सोना आप लीजिएगा क्या चीज़ क्या चीज़ बनवाइएगा

क्या क्या कौन कौन बनाए टीका अठन्नी भर का और तो आपको झुमका तो आप झुमका कितना लेना है बताइए ना

बोलिए ना आप हमें यही सात सौ रुपया भरी है तीस भरी क्या चीज़ बनवाइएगा चाँदी का पायल लीजिएगा पायल पायल आरो गल्ला का है कि नहीं आइए ना कब आइएगा